हेलो हम अहाँ ओतय खाना आर्डर कयने छलहुँ जे अखन तक ओ खाना हमरा ओतय नहि पहुँचि पएल हेँ तऽ हम अहाँसँ ई पूछय चाहैत छी जे हमर खानाके मतलब आबयमे कतेक काल आओर लागत ओना हम अहाँकेँ अपन एड्रेस बता देने रहौँ लेकिन एक बेर फेर हम अहाँकेँ बता दी हम हम झञ्झारपुरमे वी मार्ट मॉल छै ने ओहिके आगाँमे आयब ओहिके आगाँमे हमर घर छै आओर ओतय आबि कऽ अहाँ हमरा फोन कऽ देब फोन कऽ देब तऽ हम घरसँ बाहर निकलि कऽ अपन आर्डर रीसिव कऽ लेब ठीक छै